میں نے ایک فون امیزون سے بک کرایا تھا اور اس میں ڈلیوری ڈیٹ تین دن کے اندر پہنچانے کے لیے کہا تھا لیکن وہ میرا فرسٹ پروڈکٹ تھا جو میں آن لائن منگا رہا تھا اور بلکہ تین دن کا جو ٹائم تین دن سے پہلے ہی انھوں نے ہم تک پہنچا دیا اتنا ہی نہیں جو ڈلیوری بواۓ میسیج کو دیکھ کر میرے ایڈریس پہ ڈاریکٹ پہنچ کر کے فون کیا اور میں نے اسے ریسیو کرلیا جب میں نے اسے باکس سے کھولا تو جو چیز میں نے منگایا تھا وہی چیز سیم تھا اور سامان کا پیک بھی بہت اچھا کیا ہوا تھا اگر بارش وغیرہ میں پانی بھی پڑ جاتا تو اس سے کویٔی فرق نہیں پڑتا اور موبایٔل کا ڈسپلے اور اسکرین سب چیز بہت عمدہ ہے اور جب بھی اگر اس طرح موبائل مجھے اگر لینا ہوگا تو میں امیزون سے ہی منگانا چاہوں گا آن لائن